हा इहा ॻाल्हि सही आहे की भई बाइकिंग सां माण्हुनि जो जीवन दास ते सकारात्मक प्रभाव पेंदो आहे जीअं असां काॾे वेंदा आहियूं बाइक सां त भई उ उते मंदर जे बारे में पतो पवंदो आहे ऐं असां कॾहिं बि बाइक सां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त भई प्रिपेयर पौधा हरियाली आहे ॿियो ॿियनि जो ॿियनि सां ॻाल्हाइण सां बि टाइम ॻाल्हाइण जो बि टाइम मिली वेंदो जीअं हुन जो ॻाल्हाइण जो तरीक़ो हुननि जी वेश भूषा और उन्हनि जे ॻाल्हाइण जी उन्हनि जो छा ढंग आहे